पंज जून उणिवीह सौ असी ॾह जुलाई उणिवीह सौ नवे पंद्रहां ओगस्ट ॿ हज़ार छह अक्टूबर ॿ हज़ार पंज अठ डिसंबर ॿ हज़ार ॾह